आमी सदांच कोंकणी म्हणल्यार गोंयकाराचें खाण खायच आयिल्लीं आसा सो ताका लागून आमकां कितें नवें ट्राय करपाक म्हणल्यार वाज येता कारण आमी कोंकणीच म्हणल्यार इंडियनूच खाणाची आवड जाल्ली आसा जाकी जा लायक रा रायस आनी शीत आनी दाळ कडी खारें आनी केन्नाय लायक एक एक वर्सान वा अशें केन्नाय खावप जाता आमचे मित्रांक लागून म्हाका आमी चड करून खाता ती नुडल्स आतां सगळ्यांचो ट्रँड जाल्लो आसा की सगळे जाणांक नुडल्सूच आवडटा सो तांच्या वांगडा केन्नाय नुडल्स खातां बरें लागता ते बट तरी पासून आमच्या जिविताक बरें न्हय तातूंत जी वस्तू घालता ती बरी न्हय आनी आमी सदांत कोंक इंडियन खायत आयिल्ले आसता म्हणून तें आमकां पचन जायना आनी आमी जरी कितलें बी ट्राय करूं तें खावन आमकां पचप म्हणल्यार जायत ना तें रक रोकडींच बरी ना बरी ना जाता कोण कोण जीं वीक आसा तीं आनी चड करून फॅट्स मोटी जाता लोक खावन चड करून आतां भायर फास्ट फूड खावपाक लागल्या लोक ताका लागून भरपूर लोकांक मोठे जातात या बारिकूच जातात वा आनी ते नुडल्सान करतात म्हणल्यार तातूंत माटो कितें तरी इनग्रिडियंट घालतात ज्या आमक् आमच्या जिविताक बरें न्हय सो ताका लागून आमी कमीच खाता आनी म्हजें म्हणत जाल्यार हांव जाल्यार सारकें कमीत खाता कित्याक म्हाका पचना ती म्हजे भयणीक जाल्यार भरपूर आवाडटा बट म्हाका इतकें आवडना तें कारण म्हाका म्हजी भाजीच आनी दाळ आनी चपाती मेळ्यारूच पुरो